खुलुमबाय दासिम आङो गोबां जायगायाव बाइकिं खालामबाय आं गासैखौबो फोरमायनो सानो जाहाथे बाइकिं खालामबा माखासे सेफटि गार्डस एबा सेफटि मुवाफोरखौ लानानै खालामनांगौ बिदिनो आंबो बाइकिं खालामबा गोबां रोखोमनि सेफटि गार्डस लोगोसे बाइकनि जि पाम्पचार जाबा पाम्पचारखो टेम्परारिलि फाहामनो हायो बे मुवाखौ कितखौ लाफानानै थांनांगौ लोगोसे एसे जानाय लोंनाय लाइक एनारजि बार बिदिनो गासि लानानै थांनांगौ लोगोसे सेफटिनि बेलायाव आङो नि गार्डस एंखोल गार्डस जुता मोजां आमफ्रायो पेन जेकेट बेफोर हेलमेट बे मेन्डेटरि बेफोरखौ लानानै आङो गोबां जायगायाव थाङो नाथाय बेफोराव थालांबा जोबोर खस्थबो जायो स्थिल बेफोर बायदि खालामनानै गोसोआव मोनसे सान्थि मोनाय बायदि मोनो आङो बिदिनो जाय जाया बिदि खालामनो गोसो दङ सेफटिखौ नायनानै बेफोराव थांनो हायो आङो नेक्स लाडाक ले लाडाकआव थांनो होनानै प्रिपियार जाबाय थादों नाथाय समबोसे मोनाखै आं गासैखौबो खेबसेबाव खावलायनो सानो नोंथांमोनहा जुदि बाइकिं खालामोबा नोंथांमोननि सेपटिखो नायग्रो बिनि उनावसो थांनांगौ गोजोन्थों